हमारे राज्य में प्रमुख सर्वप्रथम सब पे बेहतर बनारस काशी विश्वनाथ विश्वनाथ बनारस में एक ऐसा है कि पूरी बनारस मंदिर है बनारस तो पूरा मंदिर है सब कुछ बनारस में ऐसा कोई मकान नहीं है कि जिसमें मंदिर ना हो और जे पी में मथुरा कृष्ण जन्म भूमि अयोध्या राम जन्म भूमि स्थल हमारे विश्व में सबसे प्रसिद्ध राम जन्म भूमि और जो है माँ विंध्यवासिनी देवी विंध्याचल और जो है ये जो है विंध्य हम लोग के

जो है अदलपुरा शीतला जी वो भी स्थल बहुत अच्छा स्थल है और मार्कण्डेय महादेव जो हैं हमारे बनारस के बगल में मार्कण्डेय महादेव हैं बहुत दिव्य स्थान है और जो है ये बाबा जय गुरुदेव महाराज मथुरा उनका प्रमुख स्थान है धार्मिक स्थल बहुत दिव्य स्थल जो विश्व में भी जाने माने स्थान है वो भी बाबा जय गुरुदेव महाराज जी का